आङो भारतनि सावथुन आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै मा बुंनो हिन्दी सेनिमाफ्राव जेरखम मोजां मोजां सावथुन दं आं अमिताब बच्चनखौ मोजां मोनो फावखुंगुरनि गेजेराव आमफ्राय अमिताब बच्चननि जेसेबांखि फिल्म आं नायबोदों थिख बिदिनो हिन्दीनि अमिताब बच्चननि जिनाखि फाव दिन्थिनाय आरो बुंनाय बेफोरखौ बर'आवबो बेबायदि सेनिमा दिन्थिनो हायोब्ला आं खुब मोजां मोनगौ आरो बर'फोरनिफ्राय दं दा जेन'बा लिंसारमोन दं दा बयनिफ्रायबो मोजांसिन जानानै मेथाइ खनगिरिनि बिथोराव बिथोराव आं बर'निफ्राय सुलिखाखौ मोजां मोनो सुलिखाबायदि मेथाइ खननाया दा गोदान गोदान ओंखारदोंब्लाबो आं नामफोरखौनो मोजाङै मोनथाजोबा बिराद गोबावसै आङो हिन्दी हिन्दीआव जेन'बा महामद राफि किसर कुमार कुमार सानु बेफोरबायदि खननो गोरों बर'आवबो जानांगौ दा बर'आव दङ बिग्राय दङ सुलिखा दङ दा बेफोरबायदिनो आरो मोजां मोजां जाबावथों बेनोसै आरो आं बुंनांगौआ